बच्चासभ जे जाइ छै हिंदीमे बोलै हइ मैथिलीमे जेना सिखय लेल जाइ छै मैथिलीमे सिखतै इसकुल जेतै पढ़तै तऽ उएहसभ सिखतै केना जे मैथिलीमे हिंदीमे बोलब मैथिलीमे छोड़ि कऽ हिंदीमे बोलब केना पढ़तै जाइके मम्मी पापाकेँ बोलतै कहतै जे हम मैथिली बोलै छी हिंदीमे सिखतै सुविस्ता बढ़तै जे हम आगे बढ़ि कऽ हम ज्ञान बुद्धि अकिल हेतै जे हम हिंदीमे बोलब अरे लोक जाइ बेरमे बोलै रहै हिंदीमे ठेठिए बोलै आ बच्चासभ केना बोलतै इसकुल जेतै जे हम हिंदीमे आंटी बोलतै जे हँ आंटी अंकल बोलतै जँ कोइ जे आवाज देतै हँ अंकलजी हम इसकुल जा रहे हैं हिंदी बोलतै कहतै जरा इसकुल जाइ छै जे भाषा सीखयके पड़ै हइ जे केना सीखल जेतै जे मैथिलीमे जे हिंदी बोलतै मिथिलामे जा कऽ से अपन बोलतै कैसन बोलै हइ बच्चासभ इसकुलमे जा कऽ सीखै हइ बच्चा आ कऽ घरपर मम्मी एना एना बोलै हइ से सरजी से सिखबै हइ जे हिंदीमे बोलयके तऽ हिंदीमे पढ़तै हिंदीमे पढ़ि कऽ सुनेतै जे हँ एना एना बोलै हइ हिंदी मिथिलामे नहि बोलतै ठेठीमे हिंदीमे बोलल जेतै एना बोलल जेतै बोलि कऽ बच्चा सुनेतै जे हँ इसकुलमे एना एना एहिवला इसकुल बोल रहलै जे हिंदीमे बोलयके केना से बोलल जेतै से